ایک مرتبہ بس سے بہار جانے کا موقع ملا اس میں جب بیٹھا تو دیکھا ڈرائیور کے لیے تو سیٹ ٹھیک تھا اور جو کنڈکٹر رہتے ہیں ان کا بھی ٹھیک تھا لیکن جو مسافر تھا بیٹھنے کی ان کی سیٹ تو کہیں ٹھیک تھی کہیں ٹوٹی تھی جرکن جب آتا تھا وہ بریک ایسے لیتا تھا کہ مانو کہ جیسے پیٹ کا سارا باہر نکل آیا ڈرائیور کبھی تو بہت اچھا چلاتا تھا کبھی ایسا اس کا ہوجاتا کہ لگتا ہے جیسا کہ اتنا ہارڈ بریک مارے کہ آدمی آگے کو آ جائے ہاں بس کھڑکی بھی ٹھیک ٹھاک کھڑکی جیسے ہوا آتی تھی لیکن جہاں وہ ہو جاتا پھر گرمی بھی لگتی تھی کھڑکی باقی سواری ٹھیک تھا لیکن وہی ہے کہ اس میں جرکن بہت ہوتا تھا

ڈرائیور ٹھیک تھا لیکن وہی کبھی ٹھیک چلاتا تھا کبھی وہ ایسا کر دے کہ ایک دم سے فوراً بریک مارتا